पकौड़ा असें उ'ऐ खाना चाहिदा जेह्का साढ़ी सेह्त गित्तै लाभ करै असेंई बमारियें कन्नै लड़ने दी शक्ति थ्होऐ जि'यां असें अनार खाना चाहिदा ओह्बी साढ़े आस्तै ताकतवर होंदा ओह् असेंगी रोगें कन्नै लड़ने दी शक्ति दिंदा ओह्दे कन्नै अस बड़ी सारी बमारियें कशा बची सकने आं ते ओह्दे कन्नै खून बधदा ते ओह्दे बाद आइया साढ़ा करेला आइया सब्जियां खानियां चाही दियां हरियां हरियां होनियां चाही दियां जियां करेला होइया ओह्बी साढ़े गितै स्हेई ऐ ओह्दा जूस पियो तुस भाएं बनाइयै खाओ ओह् साढ़े आस्तै नुक्सानकारी नेईं ऐ ओह्दे बाद आइया सैल्लियां सब्जियां तुस किश बी खाओ नुक्सान निं दिंदियां उल्टा फायदा दिंदियां ते ओह् साढ़ी सब्जियां स्हेई होंदियां ते ओह्दे कन्नै असेंगी बड़े फायदे होंदे बमारियां निं होंदियां अगर अस इंटया ऊट पटांग चीज़ां खाह्गे ओह्दे कन्नै असें बमार तौले होना ऐ ते असें ओह् निं खाना ते असेंगी सैल्ली सब्जी दा फ्रूट खाना चाहिदा जूस पीना चाहिदा ओह्दी बजह कन्नै असेंगी ताकत औंदी ऐ